आं गुवाहाटीयाव थांनो जोबोद मोजां मोनो बिदिनो जोङो ज' ज' लोगोफोरजों पिकनिक जाहैयो पिगिनिआव थाङो बिदिनो पार्क आव बेरायो पार्कआव बेरायनानै मोजां मोजां बुस्थु नायो सिरिया खानायाव नायो जों बिराद बिदिनो बेरायहैनो मोजां मोनो लोगो दिगि बिदिनो जोङो गामियाव ज' जानानै बेरायहैयो लोगोफोरजों ज' जालायनानै खांनानै संनानै खावनानै लाङो पिकनिक जाहैयो जों बेफोरबायदिआव जोबोर इन्टारेस्ट दङ गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेरायो जेरावबो थाङो मोजां मोजां जायगा नुबोयो जायगा नायनो मोजां मोनो बेरायनायाव बिदिनो लोगोजों दिगिजों इन्टारेस्ट जायो पिकनिक जानाय रंजानाय ओरै ओरै जायगा मोजां मोजां नुनाय बयजोंबो गथ' गथाय रंजानाय दा जों बांसिन गुवाहाटीयावनो थांनाय जायो गुवाहाटीयाव बिदिनो पार्क मोजां मोजां पार्क दं बेफोरखौ नायो गथ'फोरखौबो देखायहैयो जोबोर समायना बिदिनो लोगोफ्रा गावजों गाव ज' जालायलायनानै थाखा आरि खांनानै ज' जानानै थाङो बा गारि भारा लानानै बेरायहैनायाव बिदिनो बयबो गोदोनिफ्रायनो थांनो मोजां मोनखायो दाथ' आरो बयबो मिन्थिखागौ जों बयबो ज' ज'यैनो लोगो दिगि रंजाहैयो एनजय लायो जोबोद मोजां आरो बेफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो बेरायग्रा बेरायनो मोजां मोनो दा दाबो जोङो बैसो जानानै थांबाबो दाबो बेरायो रंजानाय मोसानाय बेफोर गासैबो जोंनिनो कालचार बिराद जों बेफोरखौ मोजां मोनो बेरायहैनो दा पिकनिक जानायावथ' नोङो मा बुंनो लोगोफोरजों बेरायनाय पिकनिक जानाय बिदिनो खाजि जायो बेदर दाउ आरि बायदिसिना लांनानै एवनानै जायो ज' ज' जानायावबो इन्टारेस्ट जायो गावजों गाव बेरायनायावबो इन्टारेस्ट जायो अनेख सिरियाखाना नायो क'लाखेथ्र'आवबो जोङो मिउजियाम आरि नायो मिउजियामाव जोंनि बर'नि कालचारफोरखौ जों मोजां नुबोयो गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबोनाय लुबोनाय बेफोर कालचारआनो गासिबो बे मिउजियामाव दंजोबो आरो बेखौ जोङो नायनानै फैयो मोजां मोनो बिदिनो नुफेरै गोबावजों थांनाय बोसोरफायाव मोनफा सोलाय लाङो कालचारनि नियमफ्राबो मोनफ्रोमबो रोखोमानो गोदोनि बायदियैनो थाबाय थाया गोदोनिफ्राय नुबोनाय दासिमाव नुनाय गासिबो कालचारनि मोनफ्रोमबो जिनिसखौनो जों नायनानै फैयो बेफोरनो जोंनि बर'नि कालचार बेरायनाय दामनाय देनाय रंजानाय बेफोरखौ जों खालामनो मोजां मोनो बेरायहैनायाव गथ'फ्राबो जों गथ'फोरखौ देखायहैनो हायोबा जोंहा गथ'फोरखौ मा माखासे बुस्तुफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय मा दंबोयोमोन मा गैया बेफोरखौ जोङो गथ'फोरनो खिथाहोन्नो हायो मिथि होनो हायो बेफोरनो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बेरायनायाबो पिकनिक जानायाबो गाज्रि नङा सम सम टाइम दिरुननानै गथ'फोरखौ लांनानै बेरायहैहोनांगौ बेरायनो थांनायाव बांसिन मोनथियै बुस्तुफोरखौ मोनथिबोयो दा बेफोर जिनिसखौनो जोङो जों गारजेन जानानै बिमा बिफाया बेफोरखौ खालामनानै होनांगौ गथ'फोरनो दा बेफोर जिनिसानो जादों कालचारनि मोनसे गाबा गाव खालामनो गोसो जानायखौ खालामनो मोननाय बा नुनाय मोजां मोननाय बेफोर जिनिसआनो बेरायनायाव सक थानांगौ बेरायहैनो मोजां मोनग्रा जानांगौ जायगाखौ मानसिफ्रा नायनो लुगैनांगौ बहा मा दं मा गैया सिरियाखाना नाय बेफोर मैदेर थायो लख्रा थायो मोख्रा थायो बेफोर बुस्तुखौ जोंनि गथ'फ्रा रियेलआव माखासे नुवा बेफोरखौ जोङो देखायहैनो हायोबा गथ'फ्रा मोगथाङाव नुनानै मोजां मोनो बेदिनो देखायहैनांगौ बेरायनांगौ सम सम बेरायनो हानायानो मोजां दा नोङो जोंहा न'आव ओरैनो थानाय जायो समाव बेफोरनो ओरैनो थास्लायस्लाय माखासे बुस्तुखौ खालामनो हानाय नायनो हानाय बेरायनाय बेफोरखौ आङो मोजां मोनो बयखौबो बुङो जेनेबा बयबो बेरायहैनो हागोन नायहोनो हागोन थांनो हागोन बेफोर जोबोद मोजां आरोखि मानसिनि दा आं बेफोरखौनो जि मोजां मोनो जों जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बेरायो बेफोर जिनिसा थानांगौ बेरायहैनाया पिकनिक जानाया जोंहा गामियाव ज' जानानै जों बिदिनो बेरायहैयो सम सम जोंनिनो बेयो नुनाय नुथाय जोंहा जोबोद जों गोजोननाय मोनबोयो बेरायहैनानै दा बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय